जी हाँ हमारे क्षेत्र में मुख्यतः क्रिकेट बॉलीबॉल बेडमिंटन इत्यादि खेल खेले जाते हैं राज्य के अन्य स्थानों में खेले जाने वाले खेलों से ये खेल बिल्कुल अलग नहीं है यदि ये खेल अलग हैं तो समस्त राज्य में नैतिकताओं की इस तरीके के खेल खेले जाते हैं हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हम क्रिकेट का बहुत ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता ही है और बेटमिंटन वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित खेलों में एक है